कीड़ा मकोड़ाके काटने से जेनाकि मधुमक्खीके डङ्क मारि देलक तऽ ओकर घरेलु उपचार बहुत सारा छै जेनाकि सबसँ पहिले ओकरा ठण्डा पानिसे साफ करल जाइत छै ओकर बाद किछु ओकरा पर दबाइ लगाएल जाइत छै ओकर बाद मलहम लगाएल जाइत छै जेकि ओकर साफ पानि करएसँ साफ पानि से धोआबैके बाद ई होइत छै कि ओकर जे किछु पहिला जे डङ्क होइत छै डङ्क जे होइत छै ओ खतम भए जाइत छै ओकर बाद धीरे धीरे ओकरा पर किछु दबाइ लगाएल जाइत छै मलहम लगाएल जाइत छै जकरा से कि धीरे धीरे ओ ओकर डङ्क मारल घाव जे होइत छै ओ घाव धीरे धीरे धीरे व्यवस्थित ढ़ङ्गसँ खतम भए जाइत बढ़िआँसँ जैसे ओ घाव खतम भए जाए आर ओ चीज खतम भए जाइत छै ओ चीज घरेलु नुस्खा बहुत छै गरम पानिभी करल जाइत छै आर बहुत किछु एना चीज होइत छै जेकरामे दे देबएके बाद ओ पानिमे मिलाबेके बाद तहन ओ चीजके लगाएके लोक सेकल जाइत छै या सेकएके मतलब तात्पर्य भेल कि ओकरा लगाएल जाइत छै